وہ جگہ ہے جہاں میں گیا ہوں اس کا اس جگہ کا نام ہے انڈیا گیٹ وہاں مجھے جا کر بہت اچھا لگا اور وہاں جانے کے بعد جو سب سے اچھا رہا وہ تھا وہاں کا فوارہ اور وہاں کے فوارے میں طرح طرح کے لائٹ لگی ہوئی تھی اور فوارے کے نیچے اور اوپر بیچ میں بالکل ترنگا کے جیسا بنا ہوا تھا اور وہاں کی چھوٹی چھوٹی ںدیاں کی طرح بنی ہوئی تھی جس میں بچے بوٹ میں چڑھ کرگھوم رہے تھے اور وہاں کے پارک بہت صاف اور ستھرا تھا اور وہاں بہت بڑی بڑی پارکیں تھی اور آس پاس میں کوئی اس طرح کا بلڈنگ نہیں تھا بلکہ وہاں پہ ایک درخت ہی درخت تھا اور ایک بڑا سا انڈیا کا گیٹ بنا ہوا تھا جو بہت فیمس اور مشہور جگہ ہے گھومنے کا